पेशेवर तैराकी होता है कि इंसान जब किसी में भाग लेता है तो उसमें कई लोग होते हैं तैराक और इनके ऊपर इनाम भी रखा जाता है कि कौन फस्ट आएगा कौन सेकंड आएगा कौन थर्ड आएगा उसमें कई सारे लोग भाग लेते हैं पेशेवर तैराकी में उसके बाद यह लोग सब लोग एक साथ खड़े होते हैं पेशेवर तैराकी में उसके बाद जब तैराकी मैच जब शुरू होता है तैराकी में जब तेज़ तैरना पड़ता है उसमें जी जान लगा के तैरना पड़ता है और तैरते तैरते सबसे पहले प्रथम जो आता है तो उसे जो वह पहला प्रथम पुरस्कार दिया जाता है उसके बाद जो सेकंड आता है उसको सेकंड पुरस्कार दिया जाता है और जो थर्ड आता है तो उतको थर्ड का पुरस्कार मिलता है और उसके बाद पारंपरिक तैराकी होती है कि मन किया चाहे बहुत बड़ा तालाब होता है तालाब में जा कर आदमी नहाता है तैरता है घूमता है उसमें वह अपनी मर्ज़ी से उसमें तैराकी करते हैं तालाब के बाद अगर बहुत नदी में पानी हो जाता है बहुत ज़्यादा तो पानी में जा कर वह लोग तैरते हैं तैरते तैरते वहाँ डूबते हैं नहाते हैं धोते हैं फिर तैराकी भी करते हैं और तैरने में भी बहुत ही मज़ा आता है तो इसको कहते है पारंपरिक तैराकी क्योंकि उनका रोज़ का काम होता है जब तक नदी में बाढ़ रहती है पानी ज़्यादा रहता है तो सुबह उठेंगे दोपहर में जाएँगे ह पक्का वहाँ पर कूद के नहाएँगे और तैरेंगे ज़रूर पारंपरिक तैराकी इसे कहते है और पेशेवर तैराकी में क्या होता एक प्रतिभाग किया जाता है जिसमें सभी लोग इकट्ठा होते हैं आम जनता इकट्ठा होती है सब लोग देखते हैं कि इसमें सबसे तेज़ दौड़ने वाला कौन होता है और उसी पेशेवर तैराकी में कई लोग होते हैं दौड़ते दौड़ते वहाँ पर बैठते हैं एक साथ सब तैयार रहते हैं जैसे ही सीटी बजती है वैसे ही पेशेवर तैराकी में निकलते हैं साथ में अब उसको तैरते तैरते तैरते तैरते जो सबसे आगे निकल जाता है उसको प्रथम का पुरस्कार मिलता है और जो दूसरे नंबर पर पहुँचता है उसे दूसरा पुरस्कार मिलता है और तीसरे नंबर में जो पहुँचता है उसे तीसरे नंबर का पुरस्कार दिया जाता है इसे कहते हैं पेशेवर ताव तैराकी और पारंपरिक तैराकी ऐसी होता है कि जब मर्ज़ी किया कि आज जाना है नहाने या तालाब में हो गया या तो नदी हो गई उसमें जाना है नहाना है धोना है उसमें जा के इंजॉय करते हैं तैरते हैं घूमते हैं टहलते हैं एकाग एकाग घंटा वहाँ पर पड़े रहते हैं के चिलिए इसी में तैरते हैं इसको जो है पारंपरिक तैराकी बोलेत हैं जो अपनी मर्ज़ी से किया जाता है और पेशेवर तैराकी में अपनी मर्जी से तैराकी नहीं होती इसी पेशेवर तैराकी से सीखते हैं उसके बाद जा कर जब तेज़ तैराक रहता है उसमें जो निकलता है वही आगे चल के पेशेवर तैराकी में जा कर तैराकी का भाग लिया जाता है वही आगे जा कर जो तेज तैरता है वही जो है पेशेवर तैराकी में आगे जा कर जीत हासिल करता है इसी से पेशेवर तैराकी में और पारंकृ पारंपरिक तैराकी में बहुत ही अंतर होता है पारंपरिक तौराती तैराकी जो है वह घर पर किया जाता है तालाब में किया जाता है नदी में किया जाता है और समुंद्र में भी किया जाता है लेकिन पारंपरिक पारंपरिक तैराकी यहाँ पर किया जाता है और पेशेवर तैराकी तैराक में किया जाता है उसमें देखते हैं कि कितना से कितना तेज़ ये तैर सकता है और जो तेज़ तैरता है वही सबसे तैराक ज़्यादा माना जाता है और वही सबसे तेज़ तैराक माना जाता है इसी को कहते हैं पेशेवर तैराकी और गाँव में तैरने वाले समुद्र में तैरने वाले और बहुत बड़ा तालाब में तैरने वाले इनको जो है पारंपरिक तैराकी किया जाता है कि हाँ इसको तैरना आता है और जिसको तैरना नहीं आता वह ना पारंपिक में रह जाता है ना पेशेवर में रह जाता है पारंपरिक तैराकी जो है वह घर पर किया जाता है और पेशेवर तैराकी वह एक प्रतिभाग लिया जाता है जिसमें वह जा कर तैरता है